एक मछली पकड़ने का तकनीक एंगलिंग है जो मुँह में व्यक्तिगत मछली को बांधने के लिए मछली पकड़ने की रेखा से जुड़े मछली हुक का उपयोग करती है मछली पकड़ने की रेखा को आमतौर पर मछली पकड़ने वाली छड़ी के माध्यम से संचालित किया जाता है हालांकि हैंगलिंग जैसी छड़ी सही तकनीकें भी मौजूद है आधुनिक एंगलिंग छड़े आमतौर पर एक मछली पकड़ने वाली रील से सुसज्जित होती है जो लाइन को संग्रहित करने पुनर्प्राप्त करने और जारी करने के लिए एक ट्रेकिंग डिवाइस के रूप में कार्य करती है हालांकि तैनकरा मछली पकड़ने पर पारंपरिक बेंत पोल मछली पकड़ने दो रॉड एंगलिंग भी दिया है जो किसी भी रील का उपयोग नहीं करती है मछली के हुक को अतिरिक्त रूप से एक सघन टैकल से वरित किया जा सकता है जिसे सिंकर कहा जाता है और आमतौर पर मछली को आकर्षित करने और हुक निगलने के लिए लुभाने के लिए एक स्वादिष्ट चारा यह सजाया जाता है लेकिन कभी कभी एक नकली चारा जिसमें बहुत सारे खाद्य चारे एक साथ हुक में जोड़े जाते हैं जैसे कि फ्लैट घंटी या तरकश टिप का उपयोग अक्सर हुक की पानी के नीचे की स्थित सतह पर बनाने और मछली की उपस्थिति के बारे में मछुक को बताने के लिए किया जाता है मछली पकड़ते समय हमें हुक को पानी में एक चुने हुए जगह पर फेंक देंगे और फिर धैर्य करो मछली के पास आने और हुक चारे को निगलने का इंतेज़ार करेंगे मछुआरे के लिए कांटा डालने से पहले लक्ष्य क्षेत्र के चारों ओर कुछ ढीला चारा वी डालना ज़रूरी है और जब मछली उस चारे को अपने मुँह में दबा ले तो हमें उस रस्सी को धीरे धीरे अपनी तरफ़ खींचना है जिस प्रकार से हम मछलियों को पकड़ पाएंगे आज के टाइम पर मछली पकड़ने के लिए बहुत सारी नावों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लकड़ियाँ द्वारा बनी होती है कुछ लोहे द्वारा कुछ बहुत बड़ी होती है साइज में और कुछ नहीं